हमें जो स्थानीय रूप से प्राप्त जैविक और मुक्त श्रेणी के पशु उत्पाद हैं इनको चुनना चाहिए क्योंकि जो जैविक और मुक्त श्रेणी के पशु उत्पाद होते हैं ये हमेशा नुकसान रहित होते हैं देखो जो जैविक चीज़ें होती हैं वो हमेशा नुकसान नहीं करती हैं रासायनिक चीज़ों के प्रयोग से बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जैसे कैंसर है और एक्जीमा है बहुत सारी दिक्कतें पेट सम्बन्धी दिक्कतें आती हैं जैविक चीज़ें अब जैविक उत्पाद अपनाने से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है तो हमें जैविक की ओर ज़्यादा झुकाव करना चाहिए मुक्त श्रेणी के पशु उत्पादों की चुनना चाहिए छोटे पैमाने के किसानों को समर्थन देना चाहिए क्योंकि जो छोटे पैमाने के किसान होते हैं वो अधिक उपज के चक्कर में अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ज़्यादा उपज के चक्कर में इसीलिए क्योंकि उनके पास हमेशा पूँजी की कमी रहती है छोटे किसानों के पास हमेशा जो सामंत किसान होते हैं उनके पास हमेशा पूँजी की कमी रहती है तो वो अधी किसान चाहते हैं हम अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें जिससे हमको अधिक से अधिक उनकी कीमतें मिल सकें अगर इस प्रकार के किसानों का समर्थन देने से अगर इस प्रकार के किसानों का समर्थन करेंगे तो और उनको समझाएंगे एक एक्सटेंशन वर्क हम करेंगे फील्ड पर जाकर तो किसान जैविक चीज़ें अपनाएंगे उनको समर्थन देना चाहिए उनको जैविक उत्पाद मुहैया कराना चाहिए या फिर जैविक कीटनाशक हैं और जैविक उर्वरक हैं जैव उर्वरक हैं जैसे एजोला हैं और ये सारी उर्वरकों को किसानों को बताना चाहिए और ये बहुत कम दामों में या बहुत कम दामों में इनको उपलब्ध कराना चाहिए किसानों को जिससे इनका प्रयोग करें और बीमारी रहित अनाज या सब्जी को उत्पन्न करें इनमें इसीलिए किसनों का समर्थन करना चाहिए हाँ हमको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है हम खेती करते हैं तो हमको खेती में भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है जैसे हम खेत में हमको सिंचाई करने के लिए सरकारी ट्यूबबेल से जल मुहैया होता है और हमको आवास वगैरह मुहैया हो हो कराया गया है इन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है बहुत और सरकारी जैसे ये सिंचाई करने के लिए जो जल है या ट्यूबबेल के लिए जो बिजली है इनमें भी हमको सब्सिडी मिलती है तो इन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है हमारी एक ही मांग और सिफारिश है जो हमारे व्यवसाय को बेहतर बनाएगी हमारे हम क्षेत्र की जो मृदाएँ हैं उन मृदाएँ के लिए एक जांच केंद्र होना चाहिए जो हमें समय समय पर बता सकें कि हमारे खेत की जो मृदाएँ हैं वो उनमें कितना उर्वरक है कितने किस उर्वरक की कमी है किस उर्वरक की अधिकता है जिससे हमारी मृदाएँ अम्लीय व क्षारीय न होने पायें तो मृदा जांच केंद्र परम आवश्यक हैं जो बनाए गए हैं और उनमें सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए और बहुत जल्द समय में इन कार्यों को होना चाहिए ये हमारी एक मांग है हमारे व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए और हमें हर क्षेत्र में जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक केंद्र भी होने चाहिए जो जो नुकसान रहित बीमारी रहित फसलों को उत्पादित करने में बढ़ावा दें